स' बेसिकेलि आंना गोबां जानाय मोजां जानो जामुंफ्रा गोबां मोजां मोनो आरोखि जानो जेरै फिथाइफोराव हमनानै लादो आफेल आंगुर थाइजौ थालिर थालिर बिदिनो जामु जामुन खान्थाल आरो बायदि बायदि फिथाइखौ जानो मोजां मोनो आरो ओरै ओंख्रिनि दिसेसफ्राव साननानै लादो नारजि नारजि अमा अनद्ला दाउ अनद्ला दाउ सबाइजों दाउ आरो बिदिनो बेदर बेदरफोर आरो गोबां बुस्थुफोर आरो ओरै हमनानै लादो प्रटिननि प्रटिननि बारै माखासे प्रटिनफोर आरो माखासे लोंग्राफोरखौ माखासे लोंग्रा जुइसफोरखौबो मोजां मोनो आरो बिनि थाखाय आङो दुगैखांनानै एबा मोनसे थान्दा जायगा एबा फ्रेश जायगाफ्राव जानो मोजां मोनो फ्रेश जायगा मानि जेरै एसि गोनां एसि गोनां जायगा आरो ओरै फांखा गोनां जायगा एबा बबेबा बिफां सायाफ्राव जानाय जानाय जामुंफोरखौ जानो मोजां मोनो आरोखि आरो आंनि जानाय जामुंफोरा माखासे माखासेफोरा जाहैबाय बिनि थाखाय गिहि खिजुर बिदिनो बादाम खाजु बादाम बिदिनो मिस्थि बायदि बायदिसिना बुस्थुफोरखौ आङो बायदिसिना बुस्थुफोरखौ आङो ओ जानो मोजां मोनो आरोखि आरो जाखांनायनि उनाव गोबाव रेस्ट लानो लुगैयो आरो रेस्ट लाखांनायनि उनाव बिदिनो जानाय जायगाफोरा मोजां जायगायाव जायगाया जाहैबाय साखोन सिखोन जायगा बिदिफ्राव जानो मोजां मोनो आरोखि बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ आरो जाखांनायनि उनाव आङो उन्दुनो उन्दुनो मोजां मोनो आरो उन्दुनो मोजां मोनो आरो ओमफाय ओरैबो जानायबो जानाय जामुंफोरनि नामफोरा माखासे थालांबावदों स' बेफोर बैफोरो जाहैबाय जेरै

बेनो माखासे पास्टा म'म' सावमिन बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ आङो दखानफ्राव जिरायनानै जानो मोजां मोनो आरोखि आरो आरो बेफोरखौ जाखांनायनि उनाव आङो गोबां गोबाव रेस्ट लानो लुगैयो आरोखि रेस्ट लाखांनायनि उनाव आरो दसे उनाव बैफोरबादि मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ जाफिननो गोसो जायो खनसेबाव फिन खनसेबाव